आं लेबुखौ सरबथ बानायनो रोंगौ सरबथ बानायनायाव जों संख्रि एबा सिनि लगायनानै गरम जानाय देहाफोरखौ थाजिम खालामनो आरो देहाफोरखौ थानदा मोनो बेखायनो जों लेबुनि थानदा बानायनानै लोंनाय देहाफोरखौ थाजिम मोनो